دہلی میں کاروباری شعبہ مقامی کمیونیٹی کے ساتھ مل کر ملک کی تعمیر و ترقی میں بہت بہتر اور اچھے طریقے سے رول ادا کر رہا ہے جیسے کہ معیشت اور معاشی ترقی کے لیے فکر کرنا اور سماج و معاشرے میں لکھنے پڑھنے کو فروغ دینا اور اسی طرح سے بیمار بچوں کے لیے امداد فراہم کر کے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں